जॾहिं बि मूं वटि टाइम या घर में कोई बि सामानु घटि थींदो आहे अहिड़ी स्थिती में मां हमेशा दाल खिचड़ी ठाहींदी आहियां दाल खिचड़ी दूध पापड़ ऐं आचार सभिनी खां स्वादिष्ट ऐं थधो खाधो ऐं दाल खिचड़ी जे मथां मां हिकु चमचो सचो गीहु तड़के में ज़रूरु विझंदी आहियां दाल खिचड़ी एतिरी स्वादिष्ट ऐं थधी आहे की असां मुंहिंजा सॼा घर वारा हथ चटी चटी खाईंदा आहिनि